जोंनि आसामाव बयनिख्रुइबो बांसिन एबा साबसिनै मोजां गेलेयो आरो बयजोंबो सिनाय जानाय गेम होनोब्ला एबा खेला होनोब्ला जों फुटबलखौनो मिथियो जोलुरखौनो मिथियो बे जोलुरा आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खेला आरो जोंनि आसामल' नङा गुबुन गुबुन कान्ट्रिफ्राबो बे खेलाखौ गेलेयो अब्लाबो जोंनि आसामाव फुटबलखौ बाहायो गेलेयो बिनिफ्राय क्रिकेट क्रिकेटखौबो जोंनि आसामाव गोबां मोजां गेलेयो आरो जोंनि आसामनिफ्रायबो जे फुटबल गेलेनानै जिउआव जाफुंसार जानो हानाय गोबां मानसिफोर दङ जेरै बर'फोरनि गेजेराव दङ हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर'मोन बायदि बिथांमोना आसामनि सिङाव थांनानैनो बे गुबुन गुबुन फिसा फिसा खेला गेलेनानै सेलेक्ट जायै जायै जानानै दिनै आइ एस एल बेबायदि खेलाखौ जोंनि आसामनिफ्रायबो गेलेनो हाहैनाय दङ आरो बर' आरो गोबां दङ दंबावो बिदिनो जोंनि आसामाव बांसिन नोजोरबोयो होमबा जोंनि गेलेनायाव नोजोर बोयो होनोब्ला जोलुरखौ बांसिन आसामनि मन्थ्रि एमएलएफोरा बांसिन नोजोर बोनानै फुटबलखौनो खेला होबाय थानाय जायो बिनिफ्राय क्रिकेट क्रिकेटखौबो जोंनि आसामाव एसे गेलेयो अब्लाबो जोङो क्रिकेट काबाडि बेखौ बांसिन जोंनि आसामाव गेलेमु बिथिंनिफ्राय नोजोर बोनाय जायो आरो